मुख्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमे जेना हमरा सबकेँ पोखरिके काफी लाभ उठैया हम जेना अपने एक बीघामे पोखरि खुनएने छी तऽ ओ पोखरि अपना नहि करए छी भाड़ा पर भरिया कऽ देने छी तऽओहिमे मछली गिराबए यऽ ताहिके बाद जे छै से मछली गिराबए तऽओहो मछली खाइए दू तीन सालसंँ पोखरि ओएह कए रहल यऽ सङ्ग सङ्ग जे गहिरकामे हमर खेत छै चौहच्चा टाइपके गहीरमे ओहिमे पइन लागल छै तऽ ओहोमे मखान हम रोपय छी मखान अपने रोपय छी अपने ओकर देखभाल सेवा पूजा केलहुँ पूजा केलाक बाद ओहिमे फड़ होइत छै फर तोड़ेलहुँ भठ्ठी लगाएकऽ ओकर उलबेलहुँ दाना फोरबेलहुँ लाबा तऽ एहिमे काफी फोरबेलहुँ मेहनत छै आओर जे छै से नीक साधन छै जाहिसँ की इनकमके बढ़िआँ स्रोत छै तऽ ओ तऽ मखान जे छै से बढ़िआँ इनकमके स्रोत छै सङ्ग सङ्ग पोखरिसंँ मछलीसँ आबि जै छै ओहिके सङ्ग सङ्ग जे गहीरका खेत छै ओहिमे अखन मखानके साथ साथ ओहोमे मछली जे छै से जङ्गली मछलीसँ चलि आबै छै तऽ ओहो मछली जे छै से बढ़िआँ इनकमके स्रोत छै इएह सब जे छै से मुख्यतः छै